हमरा सबके मिथिलाके मतलब जे छै से विबाह समारोह बहुत विस्तृत छै जेनाकि लोक बहुत तरहके मतलब संस्कारके पालन करै छथिन जेना हमरा सबके परिवारमे जे परम्परा सब दिनसँ आबि गेलै हन जे चीजके हमर पूर्वज सब पालन करै छथिन वएह चीजके पालन हमहुँ सब करै छियै जेना बहुत लोक अय सब चीजके जे छै एतेक नहि गौर करै छथिन नहि करै छथिन पालन लेकिन हमरा सबकसँ नहि छै हमरा सभक पूर्व जे जे करैत अयलखिन हँ वएह हमसब करै छियै आगू जे छै यएह कोशिश रहतै कि आगू करैत रहबै आओर जेनाकि हमरा सबके कोनो धार्मिक जेना संस्कृतिक कार्यक्रम जेनाकि नाम छै जकर शादी भेलै बिबाह उपनयन जकरा जनेउ कहे छियै मुण्डन आओर अइसब इ सब चीज जे छै से हमरा सभक अइठमा बहुत ही महत्वपूर्ण छै आओर इसब चीज हमरा सबके एतौ कयल मनायल जाइ छै इ संस्कृतिक कार्यक्रम होइ छै बहुत बढ़िआ सँ धूमधाम सँ कयल जाइ छै आओर मतलब महत्व भिन्नता अइमे इ छै की हमरा सबके संस्कृति मे एतौ बहुत तरहके जातिक लोक छथिन आओर जेकि जिनकर अपन अपन परम्परा छै अपन अपन विधि व्यवहार छै ओ सब अपन अपन विधि व्यवहारसँ जे छै से व्यवहारके अपनाबै छथिन आओर ओकर पालन करै छथिन आओर यएह हमर सब यएह अन्तर छै अइमे हमर सबके विधि व्यवहार किछु अलग छै हुनकर सबके किछु अलग छै तऽ सब अपन अपन जे छै से संस्कार के पालन करै छथिन आओर हमर सबके यएह कोशिश छै की जेना हमर सबके संस्कृतिमे जेना भए गेले की पूर्वज सब वएह चीज रहतै या आओर वएह चीजके हमसब पालन करबै आओर जेनाकि एकर मतलब जे छै से कारण मतलब कारण इएहे छै की जेना पहिले हमरा सबके मतलब शादी जे होइ छलै तऽ ओइमे जे छै से लड़की सबकँ दू तीन साल तीन सालके बाद जे छै से दुरागमन होइ छलन हन आओर आब जे छै से ओ चीज नहि होइ छै आब शादीके बादे जे छै से शादीके साथ दुरागमन सेहो भऽ जाइ छै आओर अइमे की जेना पहिले माँ बापपर मे जे छै से ओतेक चिन्ता नहि रहै छनि आब जे भी सामान सब दैके रहै छनि ओ अपन सामान तमान सब दऽके जे छै शादीके साथे दुरागमन कए लै छथिन तऽ हुनकर टेंशन हुनकर चिन्ता जे छै से हटि जाइ छनि तऽ